हम लोग जब गंगा जी में जाते हैं मछली पकड़ने के लिए और उसमें क्या बोलते हैं मछली मछली पकड़ने से ले कर कटिया से जैसे हम हमको एक दो मछली पकड़ना रहता तो कटिया से पकड़ते हैं और ज़्यादा मछली पकड़ना रहता है तो वो जाल का प्रयोग करते हैं जैसे कि जाल से हम एक दो जन रहते हैं फ्रेंड लोग के साथ जाते हैं मछली पकड़ने और ज़्यादा पकड़ लेते हैं तो ज़्यादा खुशी होता है अच्छा लगता है उसके बाद वहाँ से मछली पकड़ कर ले कर आते हैं और यह मिर्ज़ा रोड और जैसे सेल करना हुआ तो मिर्ज़ा रोड हुआ मिर्ज़ा रोड मार्केट में बेचना रहता है मार्केट में बेचते हैं और उससे भी ज़्यादा हो गया मछली तो हम लोग यहाँ से मछली लेकर गोरखपुर जैसे गोरखपुर हुआ आजमगढ़ हुआ मंडी नवीन मंडी में जा कर मछली सेल करते हैं वहाँ और क्या बोलते हैं कि हम लोग ख़ुद ही ले कर जाते हैं मछली यहाँ से और गोरखपुर मंडी में वहाँ बहुत जैसे कि खाने वाले भी ले जाते हैं मछली और क्या बोलते हैं व्यापारी लोग भी ले जाते हैं मछली तो वहाँ बेचते हैं और इसके बाद उसके बाद